गेम साढ़ा जेह्ड़ा गेम ऐ एह् इक एह् इक सारा आं मेन एह् साढ़े जि'न्ना बी स्ट्रेस मतलब जो बी कम्म दिनें च अस कोई बी अपना कम्म काज जो बी कम्म काज अपना वर्किंग बगैरा करदे बंदे ते शामीं अगर तुस गेम खेलू ओड़ो ते गेम साढ़ी पूरी थकावट जेह्ड़ी दूर करू ओड़ग होर एह्दे नै थुआढ़ा अपना शरीर बी फिट रौह्ना होर सौ किस्म दी बमारियें जेह्ड़ी बमारियें कोला बी बचना तुसें होर गेम च एह् होंदा ऐ कि कुछ टैम आस्तै जिसलै तुस गेम खेल्लगे ते सारियां जि'न्ने बी परेशानियां होनियां जां जो बी दिनें ई जेह्ड़ी थकावट साढ़े कम्में दी ओह् दूर होई जानी होर गेम इक गेम ई ऐसा जरिया ऐ जेह्ड़ा थुआढ़ा जेह्ड़ी थुआढ़ी जि'न्नी बी परेशानी जि'न्ना बी स्ट्रेस कम्मा जो बी ऐ ओह् दूर करग तो एह्दे ऐही कारण ऐ कि गेम खेल्लना जरूरी ऐ होर गेम ऐसी ऐ थुआढ़े शरीर आस्तै थुआढ़े मनोरंजन आस्तै हर इक चीज आस्तै गेम जरूरी ऐ सेह्त आस्तै थुआढ़ा एक फिज़िकल अच्छा रौह्ग सेह्त अच्छा रौह्ग दूआ तुसें ई गेम दा इंजॉय होग जेह्ड़ा मजा औग गेम दा एह् ई ऐ कि गेम अच्छी होग दूर करग थुआढ़ा स्ट्रेस